पहली बार हमने जॉकेट ख़रीदा है जॉकेट खरीदने के बाद हम अपने घर पे लेकर आएँ तो मेरे बच्चे लोग पहने बहुत अच्छा लग रहा था उन लोग को पहनने उसके बाद बोले कि मम्मी ये तो जॉकेट बहुत अच्छा है फिर पहने तो बोले मम्मी बहुत गर्म भी कर रहा है और बच्चे लोग जाकेट जहाँ भी पहनकर जाते थे उन लोग को बहुत अच्छा लगता था जो जो देखता था वही पूछता था कि आप जाकेट कहाँ से खरीदी हैं बहुत अच्छा जाकेट है फिर उसके बाद हमने दुकान पे गए दुबारा तो दुकानदार से बोले भैया आप तो बहुत अच्छा जाकेट दिए हैं कम पैसा भी कर दिए और जाकेट भी अच्छा है बहुत गर्म भी करता है हमारी देवरानी भी पूछ रही थी हमारी जेठानी भी पूछ रही थी कहाँ से जाकेट लाई हैं आपका जाकेट बहुत अच्छा है हमको भी चलिए दिला दीजिए तो हम बोले ठीक है आप जब इस दिन मार्केट चलेंगे आप भी मेरे साथ चलिए जहाँ से हम जाकेट लिए हैं आपको भी दिला दें वहाँ कम दाम में भी मिलता है और अच्छा सामान भी मिलता है औ मोटा भी है गर्म भी है तो दुकानदार बोला कि ठीक है ठीक है आप लेकर आइए मेरे पास हम उनको देंगे फिर मेरे बच्चे पहनकर नानी के यहाँ गएँ तो तो मेरे भाई लोग भी पूछने लगे दीदी कहाँ से जाकेट लिए बहुत अच्छा जाकेट है तो हम बोले कि हम अपने यहाँ से ही लिए हैं आपको भी चाहिए तो बोलिए आपको भी भेजवा दे बोले हाँ दीदी मेरे लिए भी एक ले आइए जाकेट फिर जाकेट पहनकर मेरे बच्चे अपने मौसी के यहाँ गए तो उनके मौसा भी पूछने लगे मौसी भी पूछने लगीं दीदी कहाँ से जाकेट लीं हैं आप तो हम बोले हम अपने यहाँ से लिए हैं ऐसे जाकेट अच्छा समान मिलता है तो वहाँ पे सब लोग ज़्यादा जाते हैं अब ज़्यादा जाते हैं और उनका ज़्यादा बिक्री भी होता है हम लोग पहनते हैं ज़्यादा चलता भी है और उसके बाद हम लोग अच्छा मैस पहनने के बाद सबको अच्छा लगा उनका बिक्री भी हुआ अब हम लोग को फायदा भी हुआ जो जाकेट जल्दी फटा भी नहीं और गर्म भी रखा और उसके बाद अच्छे से सब लोग यूज कर लिए तो आप हम कहते हैं कि आप लोग को भी चाहिए तो हमको बताइएगा हम उसी दुकान पे ले के चलेंगे जहाँ से हम अपने बच्चे को लिए जाकेट लिए थे हम अपने बच्चे के लिए भी जाकेट लिए अपने पति के लिए भी लिए अपने लड़की के भी लिए भैया लोग कहने लगे तो उनको उन उन लोग को भी खरीद कर भेजवाए जाकेट फिर देवरानी लोग को भी और लेकर गए उन लोग को भी दिलाएँ अपने जेठानी लोग को भी लेकर गए उन लोग को भी दिलाएँ जाकेट भी लिए अंदर पहनने के लिए इनर भी लिए और उसके बाद अन्दर पहनने वाला इनर लिए जाकेट लिए दस्ताना लिए वहाँ पे गएँ दुकानदार भी खुश हो गया कि आप कास्टमर लेकर आईं भी मेरे यहाँ आप सब लोग जाकेट लिए भी इनर भी लिए दास्ताना भी लिए मोजा भी लिए ऐसे ऐसे उन लोग को हम बहुत कपड़ा दिला दिए और बहुत अच्छा कपड़ा था बहुत सब लोग खुश हो गए थे कहे चलिए अच्छा है